बे बुहुमाव जायखिजाया जायगायाव बेरायनो मोनोबा आङो शिलं होननाय जायगायावहाय थांगोन बे शिलं जायगायाहाय जोबोर मोजां मानो होनोब्ला बे जायगाया जोबोर साफा आरो जोबोर समायना रमायना बिबार बारिजों बुंफबजोबनाय बिबारजोंहाय दा बोथोर जुलाइयावहाय बे जोबोर मोजां जायो मानोना जुलाइयावहाय बांसिन अखाजों जाबजों आरो बिबारा बांसिन मोजांसिन जायो साफायैनो बे जायगायावहाय जोबोर मोजाङैनो मोजां मानो होनोब्ला बारहावायाबो मोजां मानोना बेहाय बांद्रायबो उखुन्दैफोर मोननो थाङा नुनो थाङा आरो बेहाय हाजो हाला सोमखोर हायेन हाजो थिखिनिनिफ्राय जोङो नाहरोब्ला जोबोर समायना रमायना जायगा गामिखौहाय जोङो नुहरनो मोनो बे जायगानि मानसिफोराबो जोबोर मोजां आरो फ्रिलि गोजा मानसिफोराहाय लामायाबो नोगोर आराम साफानो जेबो हाखर हाला गैया हाद्रिखौबो जों बाहाय जायगायाव नुनो मोना साफायैनो लामा जिं जिं बिबार आरि गायजोबनाय बेनिथाखायनो आङो बे जागाखौ जोबोर मोजां मोनो शिलं होननाय जायगाखौ